जी बोलिए एक मिनट मैं लिख लेता हूँ बताइए एक दाल फ़्राई विद बटर हाफ़ या फुल ठीक ठीक एक आलू पालक फुल

मटर पनीर ठीक है

इस्पा इस्पाईसी करवा देंगे अच्छा थोड़ा सा इस्पाईसी जी और कुछ रोटी वग़ैरह में जी सलाद अचार और चटनी तो वो तो आएगा ही आपको और जी और रोटी वग़ैरह पापड़ जी जी आप अपना एड्रेस बताएंगे डिलिवरी जी जी जी भोपाल जी ये फेस वं मिनाल फेस वन फेस टू ठीक है ठीक है डिलिवरी बॉय आपके पास आधे घंटे में आ जाएगा सर और स्वीट में कुछ करना है कैस डिलीवरी करेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट कैस जी जी जी ओके ओके थैंक यू